गौरमैंट दियां बड़ियां सारियां सकीमां न ओह् चलदियां रौह्दियां न ते वक्तै वक्त ने लोग जेह्ड़े न लोग उसदा उनें बैनिफिट थ्होंदा ऐ बड़ी सारी सकीमैं बिच्च जिंदा में नाम लैना चाह्नी आं जेह्दै च साढ़ै कन्यां समिधी सकीम आंदी ऐ सारें कोला पैह्लैं बच्चैं आस्तै जन घन स्कीम आंदी ऐ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम आंदी ऐ अटल पैशन योजना आंदी ऐ पी ऐम मुदरा योजना आंदी ऐ पी ऐम आभास योजना आंदी ऐ पी ऐम ट्रिपल स्कीम आंदी ऐ इयां गै बड़ियां सारियां गौरमैंट स्कीमां न जेह्ड़ियां इस बेल्लै चला दियां न इंदै पर थोह्ड़ी थोह्ड़ी अस रोशनी पांदे आं ते सुकन्य समिति स्कीम जेह्ड़ी ऐ अन्गर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दै अन्गर जेह्ड़ी ऐ अस सुकन्य समिति स्कीम असें गी थ्होंदी जेह्दा मेन जेह्ड़ा मक्सद ऐ ओह् ऐ बेटी गी बचाना ते बेटी गी पढ़ाना जेह्दै बिच्च केह् कीता जंदा ऐ कि जेह्ड़े मां प्यो न बच्चे दे ओह् दस साल दे घट्ट जेह्ड़ी कुड़ी ऐ उसदा अकाऊंट खोली सकदे दे ते सालाना तुसैं जेह्ड़ा ढाई सौ रपेआ घट्ट कोला घट्ट जमां करवाना होंदा ऐ ते मैकसिमम जादा को जादा जिसी अस आक्खने होना कुस डेढ़ लक्ख धोड़ी जमां कराई सकने न ते तुसैं इक्की साल धोड़ी जमां करवाना ऐ उसदै कोला बाद जेह्ड़ा ऐ तुसें उसदे बड़ा हारे फायदे बी थ्होंदा न इस सुकन्य समृधि दे कि जेह्ड़े मां प्यो न उनेंगी इसदा टैक्स बैनिफिटस थ्होंदा ऐ देन होर केह् ऐ कि जिस बेल्लै बी जरूरत होंदी ऐ जियां कि बच्चे दे ब्याह् पर जरूरत होंदी बच्चें दी पढ़ाई पर जरूरत होंदी उस बेल्लै तुस इसी पैसे गी जेह्ड़ा यूज करी सकने उस कोला बाद साढ़े कोल आंदी ऐ जन धन योजना जिसी अस आक्खने होंने कि इस ज़ीरो बैलैंस अकाऊंट एह् इक जेह्ड़ा कोई बी अगर अपना अकाउंट खलवाना चांह्दा ऐ तां ओह् ज़ीरो बैलैंस पर केह् करी सकदा अपना अकाऊंट खोली सकदा ऐ इस बिच्च केह् होंदा कि इक साढ़े कोल सपैशल कार्ड़ होंदा जिसी डैबिट कार्ड़ रुपे डैबिट कार्ड़ आक्खने होन्ने ओह् उनें जेह्ड़ा बी जन धन योजना च अपना अकाऊंट खोलदा ऐ उसी इक रूपे डैबिट कार्ड़ थ्होंदा ऐ इसदै कन्नै गै उसी दो लक्ख धोड़ी इंशोरैंस दी जेह्ड़ी ऐ सुविधा थ्होंदी ऐ ते उस कोला अस अग्गैं चली जाच्चै तां अटल पैंशन योजना ऐ जिस बिच्च तुस केह् करी सकने अठारां थुआढ़ा जेह्ड़ा थोआढ़ी जेह्ड़ी उमर ऐ ठारां टू चाली साल दै बिच्च होनी चाही दी ऐ ते तुस अगर चाह्ने कि तुसें सट्ठ सालैं बाद तुसें कुश पैंशन थ्होऐ हून तुस जमां करी सकने ते सट्ठ सालैं बाद तुस नेंई बी कमाई सकने तुसैं कुश पैसा चाही दा ऐ ते तुस इस बेल्लै थोह्ड़ा थोह्ड़ा करियै जमां करो ते बाद च तुसेंगी पैंशन दे तौर पर थ्होऐ तुस इस बेल्लै हज़ार दो हज़ार तिन्न हज़ार चार हज़ार पंज हज़ार जिन्नी तुस पैंशन चाह्ने ओ उस दै हिसाब कन्नै तुसैं जमां करना पौंदा ते सट्ठ सालैं बाद तुसैं ओह् पैसा जेह्ड़ा थ्होई जंदा ऐ पैंशन दै तौर पर दैन्न अगर अस चलचै तां पी ऐम मुदरा योजना आई जंदी ऐ साढ़ै कोल पी ऐम मुदरा योजना च बी साढ़ै कोल जेह्ड़ियां न अग्गैं तिन्न स्कीमां आंदियां न इक शिशु योजना ऐ दैन्न किशोर योजना ऐ ते उस कोला बाद साढ़े कोल तरून योजना आंदी इनैं तिन्नो च केह् ऐ तुसें केह् ऐ तुस जेह्ड़े साढ़े नोजवान न उनें अपना अपना कोई कम्म स्टार्ट करनै आस्तै जिसी अस इट्रप्रनेओरशिप आक्खने होने अपना कम्म स्टार्ट करनै आस्तै गोरमैंट केह् ऐ ओह् लोन दिंदी ऐ ते शिशु योजना च तुसैं पंजा हज़ार धोड़ी लोन थ्होई सकदा किशोर योजना च तुसें पंज़ा हज़ार कोला पंज लक्ख धोड़ी लोन थ्होई सकदा ते तरून योजना च तुसेंगी पंज लक्ख कोला दस लक्ख धोड़ी जोह्ड़ा ऐ लोन थ्होई सकदा ऐ ओ एह् सारा डिपैंड करदा कि तुस किस तरां दा कम्म करा ने उसैं हिसाब कन्नै तुसें गी लोन दित्ता जंदा ऐ उस कोला बाद अगर अस गल्ल करचै पी ऐम आभास योजना ते पी ऐम आभास योजना जेह्ड़ी ऐ इस दा जेह्ड़ा मोन मक्सद हा ओह् हा कि सारें लोकें दे कोल केह् होना चाही दा घर होना चाही दा लोकें गी घर दी फैसलिटी प्रोवाईड करनी ऐ ते ओह् गौरमैंट साढ़े प्राईम मनिस्टर उन्नै एह् जेह्ड़ी स्कीम लांच कीती ही ते उसदै अन्दर केह् हा कि लोकें गी इक्कै बारी नी दित्ते गे हे इंस्टालमैंट च ओह् पैसे दित्ते गे दहे ताकि ओह् सारे लोग जेह्ड़े न ओह् अपना पक्का घर बनाई सकन जेह्ड़ा साढ़ा इक साढ़ै कोल बड़ी इंपार्टैंट स्कीम गौरमैंट ऑफ इंडिया दै अंडर जेह्ड़े प्राईम मनिस्टर नै जिनैं एह् लांच कीती ही ओह् हे साढ़ै कोला प्राईम मनिस्टर स्पैशल स्कालर्शिप स्कीम प्राईम मनिस्टर स्पैशल स्कालर्शिप स्कीम च जेह्ड़ा ऐ बच्चे दे जेह्ड़े पेरैंटस न उंदी जेह्ड़ी पूरी घर दी इंकम ऐ ओह् अट्ठ लक्ख कोला घट्ट होनी चाही दी अगर उस कोला घट्ट थोह्ड़ी घर दी इंकम ऐ तां बच्चा जेह्ड़ा ऐ उसदी ऐजुकेशन जेह्ड़ी ऐ बिल्कुल फ्री होगी उसी ओह् कुतै बी केह्ड़े बी कालेज़ च जाईयै अपने रैंक दे अकार्डिंग उसी अडमिशन थ्होई् जाह्ग ते उसदी जेह्ड़ी जेह्ड़ा खर्चा ऐ सारा किस दी तरफ दा होग गौरमैंट दी तरफ दा नोहाड़ा सारा खर्च होगा एह् स्पैशल स्कालर्शिप स्कीम ही साढ़े जे ऐंड के दे बच्चें बास्तै इस कोला इलाबा साढ़े जेह्ड़े ऐस सी ऐस टी दे बच्चे होंदे उंदै आस्तै अलग दी स्कीमां होंदियां जिंदे आन्गर उनेंगी केह् दित्ता जंदा सकालर्शिप दित्ता जंदा ताकि ओह् ताकि ओह् अपनी पड़ाई जेह्ड़ी न पूरी करी सकन